औ हेल्ल' औ औ मामोन माने आं मोनसे माबा अर्डार होदोंमोन ओमफ्राय बे केक बेखौ मावदों ना मावाखै माबायदि बानायदों माबायदि बानायदों दे माने बार्थडे नि बार्थडे नि ओरै बिबारनि फदुम बिबारनि दे आङो आं माबायाव लायगोन रबिबार बेसे कयतासोआव लायनांगौ आंथ' फुंबिलियावनो बिदि दसतासो माने गिदिर जागोन नालाय बार्थडे आ इसे गिदिर बानाय

ओमफ्राय माबा माबि बानायदेरनो हायो ना हाया बै सिंग्रा मिस्टि बुन्दिया भुजिया

दा बेखौ इसे बुर्जा बानाय माने माबाया गिदिर जागोन नालाय बार्थडे आ बिरात गिदिर जागोन जायखिजाया केक आ बेसेबां लागोन

जायखिजाया बुन्दिया भुजिया सिंग्रा मिस्टि पास हाजारसोनि बानाय ओमफ्राय दालाय माथो खालामदों

दे आं बेखौनो एदभान्स माने खबर लाहरग्रोनाय जादों आरोखि माने नङाबा उनाव खामानि सेटिं खालामनायजों खबर लाबाथ' बायसान्स बानायाखैबा दिग्दार जागोन ना ओमफ्राय ओरैनो मोजां हाब जागोन तिनस' जनसो हा थान्दा औ थान्दा बेफोरखो माजा नांगोन जुदि दंखायोबालाय ऐदिन जैदिन लायो ऐदिन लाबफानोसै मिस्टिया

मिस्टिया नांगोनलै बुर्जा नांगोन बाह माने फैयोना फैया जायखिजाया तिनस' जनसोनि केपासिटि मोन

मोजां दिनै सुक्र'बार सुनिबार रबिबार गाबोन सानसेल'सैसो दे

मा जाबाय तिन बोसोर देग्लाय लास्ट बार्थडे बै बड'लेण्ड स्कुल आवनो हाबो बड'लेण्ड एकाडेमि तिन बोसोर माने माबायाव हाब्बाय दा

ओरै माबाल' माबा नालाय तिन बोसोरल' जादों नालाय दा हाबजेननायसो ओरैनो क थाखोना मा होनो बिदिखौ ऐ केजुवेल माबा फरायग्लांनाय बे आरोखि न'आवनो ओरैनो माइ बेरा होलाबायदों दुब्लिनि औवा दान्दों ओरैनो माबा मैगं थाइगं इसे फोसाबलाबायदों गरम दा लादों दहायसो मावदोंमोन दा ओरैनो दंथ'यो ओंखाम जाखांनानै अखा हायाखै ओंखाम ओंखाम जाखांनानै ओंख्रिया माबासो मोनलै उसुमैजों सिब्रु सयाबिन

दे जासिगोन नामा दोन्थ'दो रेदि ल' बानायना दोन्दो औ औ औ औ औ दे